کراکری کے برتنوں کو دھونا بہت مشکل ہوتا ہے اِسے بہت زیادہ ہی حفاظت کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے اِسے ہم گیس چولہے پہ بھی استعمال نہیں کر سکتے اس میں ہم اسٹیل کے چمچ وغیرہ بھی نہیں استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی نازک ہوتے ہیں اور بہت ہی جلدی ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور یہ بازاروں میں بہت مہنگے بھی ملتے ہیں یہ سب کمیاں کراکری کے آئیٹم میں عام طور پر ہوتے ہیں